میں ایک مرتبہ نینی تال گھوم گئی اپنے دوستوں كے ساتھ اور وہاں پہ میں پہاڑوں پہ چڑھی اور میں نے وہاں بہت سارا انجوائے كیا اور میں نے وہاں وہاں اپنے دوستوں كے ساتھ پہاڑوں پہ چڑھنا سیكھا اور پہاڑوں پہ چڑھنے كے بعد میں نے دنیا كے نظارے كو دیكھا اور وہاں سے فل مزے كیے اور برفیلی ہوا كو محسوس كیا برف كو گرتے ہوئے دیكھا اور میں نے وہاں پہ اتنے انجوائے كیا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں كسی الگ دنیا میں آ گئی ہوں پہاڑوں پہ جا كے پوری دنیا كا نظارہ اتنا خوبصورت دكھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم كہیں برفیلی ہوا جگہ یا ٹھنڈی جگہ آ گئے ہیں